مجھے مقامی کھیل میں سب سے زیادہ پسند لوڈو اور کیرم ہے کیرم میں بھی بہت مزہ ہے اور لوڈو میں تو اور کیوںکہ لوڈو میں ہم ایک دوسروں کو کاٹنے پہ گرانے پہ لگے رہتے ہیں لوڈو میں ہمیں آج لوڈو ہم آج بھی کھیلے ہیں ہم آج بھی کھیلے تھے دوستوں میں بیٹھ کے تو بس لوڈو میں یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ مطلب ایک دوسروں کو کاٹنے کے چکر میں رہو اسے اسے لال نہ کرنے دو کاٹتے رہو اسے اور اگر ہنی ہنی کھیلو تو اور مزہ آتا ہے ہنی ہنی کھیلنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے تو لوڈو مجھے زیادہ پسند ہے اس کے بعد کیرم اور سانپ سیڑھی میرے حساب سے میرے دوستوں میں کوئی نہیں کھیلتا اس لیے ہم بھی نہیں کھیلتے